یقیناً ہمارے ملک کی آزادی کے لیے ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام طبقے نے بہت ہی مدد کی ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے ہر لوگوں نے قربانی دی ہے البتہ ان میں مسلمان علماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے ان میں اس ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کا رہا ہے دوسرے لیڈروں کا بھی رہا ہے تو جو مہاتما گاندھی ہیں انہوں نے اس تحریک میں بہت ہی مدد کی اور اس کے لیے انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی افریقہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں آئے اور اپنی عالی شان زندگی کو ترک کیا اور آ کر کے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں دوڑ دھوپ کی اور سب کچھ کیا انہوں نے تو انہیں اسی وقت میں آپ نے کچھ چیزیں بھی شروع کی تھیں کچھ نعرے بھی دیے تھے جس میں تحریکِ عدمِ تعاون ہے کیونکہ آزادی کے لیے ضروری تھا کہ جس شخص سے آزادی چاہیے اس کے معاشی بائیکاٹ کیا جائے اسے معاشی طور سے کمزور کیا جائے بغیر معاشی کمزوری کے کسی بھی شخص کا یا ملک کا یا کسی کا زوال نہیں آ سکتا تو اس لیے مہاتما گاندھی نے تحریکِ عدمِ تعاون شروع کیا تاکہ جو جن جو لوگ ہمارے ملک پہ قابض ہیں ان کو معاشی طور پہ توڑا جا سکے اور اپنی آزادی کی جد وجہد کو مضبوط کیا جا سکے اسی طریقے سے آپ نے ایک اور نعرہ دیا تھا سودیشی تحریک کا یعنی گاندھی جی کا یہ بہت اہم نعرہ تھا یہ بھی معاشیات سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ نے اپنے ملک کی چیزوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دی اور اپنی ملک کے پروڈکٹ بنائے اور کچھ چیزیں بنانے کی ترغیب دی اور جو باہر سے چیزیں آتی تھیں انہیں لوگوں سے کہا کہ بائیکاٹ کریں اور اس کا بہت اچھا اثر ہوا لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا جس کی وجہ سے ہمارا ملک آزاد ہو سکا